उल्लेश रेडकर उलयता सर तुमचे आजीऑचे ते पार्सल घेवन हांव येल्लेलो आसा तुमच्या घरा कडेन आसा भायर रावला ओके सर सो आतां ते तुज्या मम्मी कडेन बीन कोणा कडेन कोण हे घेवक योंक शकतली हे पार्सल तें ओके सर तूं खंयसर आहा आतां ओके सर हां ते पार्सल बेश्टे घरा दोवरता तूं म्हाका पे करूंक शकत हा सर जीपे युज करीनात तुमी ओके सर आतां कितें पार्सल ते मात्शें तुमचें हे करता ना तर डीले करता फुडें धुकलता परवा ना सर फाल्यां परवा आमचें शेडूल बीजी आहा मागीर जातले थोड्या दिसांनी ओके सर न्हू कॅालेज खंयची तुमची ओके सर ओके हांव थंय येता ओके सर आमी थंयसर येता मात मातसो टायम लागतलो येवपाक ऍकजॅक्ट म्हणल्यार आतां आनीक दोन तीन पार्सल आहात ते करून मागीर हो येतलो ओके सर तशें करता नाल्यार हय योवपाचो सर जाल्यार तुमचें अहे लॅक्चर लॅक्चर केन्ना काबार जातले अर्दे वोरान बीन बरें सर आनीक ना म्हाका टायम लागतलो ना हांव दुसरें पार्सल आहा ते दिवपाक जाय म्हाका म्हुणून ओके ओके सर एका वोरान कसो कॅालेजी कडेन पावता हांव ओके बाय